हमरा गाममे जेना सभ किछु छियै लेकिन हमरा गाममे ओना सभ किछु छियै लेकिन एखन एतय आयल हँ गहुँमके तऽ गहुम पहिले खरीदय छी फेर ओकरा धोए छी सुखबय छियै ओकरा आटा मिल पर साइकिल पर लए गेलउ ओकरा अथी केलौ बढ़ियासँ पिसा तिसाकऽओकरा अनलहुँ दए गेलौ हमरा गाँवमे तऽलेकिन चाउर मिल तऽ नहि यऽ लेकिन धान मिल कुट्टी मशीन यऽ धनकुट्टी मशीन पर लए गेलहुँ ओकरा लोड कएकऽ बोरामे लए गेलउ लेकिन ओतय कुटय यऽ चाउर अलग भए जाइ यऽ भुस्सा अलग भए जाइयऽ भुस्सा अलग बोरामे उठबय छी ओकरा चाउर अलग बोरामे उठबय छी इहो भेल फेर आबि गेल कुक्कुट पालन ओहिमे तऽ हमरा गाँवमऽ ढ़ेरिक लड़कासभ मुर्गा फार्म खोलने यऽ ओहिमे अहाँकेँ बहुत मुर्गा फॉर्म खोलने यऽ ओहिमे चालीस अथी ओहिमे दानासभ दैत छी मुर्गा पैघ होइत छै चालीस दिनमे मुर्गा ला बढ़बैत छै पैघ भए जाइत छै चालीस दिनमे ओकरा अपन बेच लेइयऽ ओसभ अपन बेच लेइए फेर एथी कए लेइए अपन काम ताम करय यऽ ओसभ